ओइ जुथा दखानदार जुथा दं ना गैया बेसेबां बेसेबां नाम्बारनि दं नांगौ बिदिनो पन्द्र सरल' बोसोर माबा साथ नाम्बार मा रं इस्कुलनिबो नांगौ बेरायनायनिबो नांगौ इस्कुलना माबा गोसोम हिल एसे गोजौ बेसेबां जागोन बेलाय हयथ' बेसेना बेसेबां राङा ए फुजानि हगारनाया सारिस' थिनस' गाहाम होनो बिनिफ्राय खमायजाया आरो एख्स'ल' बायगोन जराथामसो बेसेबां लागोन बे माखासेयालाय इस जेन'बा बेसेबां गोग्लैगोन जराथामजों ए बै मा पास नाम्बारा बेसेबां दे दामखौ होनदो नायबाय आं

हिन्जावफोरनि औ औ ए ओमफ्राय बै जरासे आलाय साथ नाम्बारालाय औ बेबो स्कुलनि गासै बेसेबां जाखो जराथामजों

एक्स' होनलाय जरासेआव एक्स'निनो हरसिगोन होनलाय पनद्र सरल' बोसोरनि होनखादों आं दहायनो जुथा हिलआ हाब जरासेखौ फुजानि नामै फ्रि हरनो होननाया बिनो जाहैबाय फासस' गाहाम बिबावबायसो नों एसे खेस्रा दबथ' जुथा दखानदारानो मानसिया दे होनबालाय लांसिगोन